आङो गार्देनिंखौ न'नि माखासे बारि दङ' बेयावहायनो गार्देनिं खालायो जेरै सिथ्लायावबो खालायो सिथ्लायाव जोंहा माखासे बिफां बिबारफोर गलाब बिबार एबा गोबां रोखोमनो बिबारफोर गायनानै बेयावनो फिसा गार्देनिं खालायनाय आरो बारियाव गार्देनिं खालायनाया जाहैबाय मैगं थाइगंनि फिथाइ जेरै खमला फिथाइ एबा समफ्राम फिथाइ निफ्राय समफ्राम फिथाइ गायनायनि गार्देनिं खालायदों दायोहाय बेनो आंनि न'वाव माखासे गार्देनिं खालायनाया सिथ्लायाव गार्देनिं खालायोबा माने जोबोर मोजां बिबारफोर गायोब्ला नोङो माखासे फिसा फिसा फिफांफोर गायनानै लायोब्ला मोजां जायो